मां स्लो कुकर यूस कंदी आहियां देगिड़े में हेॾी सुठी रोटी ठहंदी आहे त ता हुन जो सवादु खाईंदा पीअंदा ई रहिजी वञो देगिड़े जी रोटी खाए त मज़ो ई अची वञे देगिड़े में चाहे दाल ठाहे चांवर ठाहे साई भाॼी ठाहे भले बीह ठाहे तीवण ठाहे कुझु बि ठाहे तव्हां देगिड़े में ठाहे करे ॾिसो तव्हांखे मज़ो ई अची वेंदव देगिड़े जी ऐं कुकर जी कम्पैरिज़न कंदो त देगिड़ो ई तव्हांखे ॾाढो वणंदव देगिड़े में हिक ई करे रोटी ठहंदी आहे तव्हां घटि ते देगिड़े में रोटी ठाहियो त तव्हांखे मज़ो ई अची वेंदव असां देगिड़े में हर काई भाॼी ठाहींदा आहियूं साई भाॼी चांवर तीवण मच्छी पुलाउ कहिड़ी बि भाॼी बसरि में गोभी हुजे चाहे धाग पिया बीह हुजनि तोड़े माखणी दालि हुजे या भले कंहिं साई भाॼी कहिड़ी बि भाॼी हुजे असां देगिड़े में ई ठाहिणु पसंदि कंदा आहियूं असांखे देगिड़े में ई रोटी वणंदी आहे